कानूनी डॉक्यूमेंट्स तैयार करने में मेरा बड़ा अनुभव रहा है क्योंकि कानूनी डॉक्यूमेंट तैयार करना बड़ा ही कठिन काम होता है इसके लिए हमें एक लम्बी प्रक्रिया से गुज़रना पड़ता है कानूनी डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए सर्वप्रथम हमें एक फार्म लेना पड़ता है उस फार्म को हमें स्वयं को पूरी हमारी जो सही जानकारी उसमें लिखना होती है लिखने के बाद हमें वकील के पास जाना पड़ता है वकील उसमें नोटरी करता है और उसके बाद जो है वकील की सहायता से वकील जो बताता है कि पटवारी की साइन हो तो पटवारी की करवाना पड़ती है उसके बाद हमें थाने पर जाकर यूँही उसमें साइन करवाना पड़ती है यह एक लम्बी प्रक्रिया है इसमें बड़ा समय लगता है और यह सबसे कठिन काम लगता है क्योंकि इसके लिए हर जगह रिश्वत देना पड़ती है जो कि यह सबसे कठिन कार्य है और इसमें हमें जगह जगह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर भी साइन करवाना पड़ती है और इसमें हमें जो है वकील का सहायता लेना पड़ती है जो कि सबसे कठिन कार्य है अर्थात इसमें डोक्युमेन्ट्स मिलना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इसमें सही सही डॉक्यूमेंटस की पूरी जानकारी देना होती है जो कि बड़ा कठिन कार्य होता है हमें ज़र सा जैसे कि जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भी हमें कई बार तेहसीली में चक्कर काटना पड़ती है इसके लिए भी हमें मंत्री सचिव एवम तेहसीलदार अन्य कई लोगों के जो हैं पास जाना पड़ता है जिससे के कारण हमें एक लम्बी प्रक्रिया से गुज़रना पड़ता है कानून डोक्युमेंट तैयार करने के लिए हमें कम से कम एक डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए कम से कम एक महीने का समय लगता है तब जाकर हमारा कार्य पूरा होता है इसमें जो है समय बहुत लगता है और साथ ही साथ इसको करने में हमें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है जब हम जाते हैं तो कई बार जैसे वकील के पास जाना है तो वकील समय पर उपस्थित नहीं होते जिसके कारण हमें उनका कई घंटों तक इंतजार करना पड़ता है इससे हमें सम कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है और यहाँ डॉक्यूमेंटस मिलने बहुत मुश्किल है जिससे कौन से डॉक्यूमेंटस मिलने मुश्किल होती है तो उसमें मुख्य रूप से हमें जो है जैसे कि जाति प्रमाण पत्र बनवाना है या हमें किसी जमीन से संबंधित जो भी का डोक्युमेंट तैयार करवाना है उसमें वह सबसे कठिन कार्य होता है कि जमीन डॉक्यूमेंट इसके लिए हमें पटवारी के पास जाना पड़ता है पटवारी के बाद वकील के पास जाना पड़ता है और उसके बाद हमें गाँव के सरपंच से भी पूरी जानकारी ली जाती है और उन सभी की साइन होने के बाद हमारे डॉक्यूमेंट तैयार होते हैं जिसमें एक लम्बी प्रक्रिया से गुज़रना पड़ता है इसमें कम से कम हमें तीन से चार महीने का समय लगता है सबसे अधिक समय जो है हमारे जो हैं वकील एवम जो अन्य डॉक्यूमेंट तैयार किए जाते हैं